ہیلو جی کون جی بات ہو رہی ہے بتایئے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ناچیز کو رحمان کہتے ہیں جی جی اچھا اچھا اچھا جی بالکل ابھی ہمارے یہاں بہت سے سے آفر بھی چل رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ منالی جا سکتے ہیں آپ شِملہ کی طرف جا سکتے ہیں اور ڈارجلنگ میں بہت اچھا موسم ہے اِس وقت آپ وہاں کے موسم کا بھی لُطف اٹھا سکتے ہیں کشمیر کی طرف بھی آپ بڑھ سکتے ہیں اور اِس اچھا چار لوگ ہیں وہ سر فی الحال جو ہمارے یہاں آفر چل رہے ہیں اُس میں بہت اچھے آفر ہیں کہ گیارہ ہزار روپے میں آپ چار لوگ بہت اِیزی وے میں آ سکتے ہیں اور اِس میں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت بہت ہی ہاں جی جی بالکل ہم لوگ آپ کی ساری سویدھائیں کریں گے ٹریولر کا بھی اِنتظام ہے اور رہنے کے لئے ہوٹل کا بھی اِنتظام ہے اور اُسی میں کھانے وغیرہ کا بھی اِنکلوڈ ہے آپ کو کوئی دِقت نہیں ہو گی اور وہ تمام ہاں آپ اُس کو الگ اِسپیسیفک خاص طور سے لکھوا دیجیے گا ہمارے یہاں تو وہ میں اَرینج کروا دوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تاریخ بتایئے آپ کِس دِن جانا چاہتے ہیں میں آپ واٹس ایپ یُوز کرتے ہیں واٹس ایپ یُوز کرتے ہوں گے نا تو میں آپ کو میری آپ کو بھیجتا ہوں آپ ہمارا آفر دیکھ لیجیے اِس مہینے کا تو یہ بہتر رہے گا آپ کے لئے شُکریہ